हॅं हेलो हॅं डॉक्टर साहेब प्रणाम

हॅं सर हॅं

हॅं देखने रही हॅं

हॅं दोसर डाक्टर देखतै नहि से की कहै छै से अहाँ कनिटा अपना तरफसँ दियौ बढ़िऑं दवाइ

नहि होइ छै सर ठीक से देखथिन ने चलै छियै तऽ दुखाइ छै से केना की करबै से कनिटा देखियौ अहाँ अपनासँ हॅं नहि सभ चीज केलियै बैनडेजो केलियै तैयो कनि मचक लागले छै से पएर रोपले नहि जाइ छै

हॅं सर देखै छियै सर आब दोसरो दवाइ खेलियै ओहोसँ आराम नहि भऽ रहल छै से केना हेतै से दोसर दवाइ देथिन ने एक रति से खैतहुँ तऽ नीक हेतै

हॅं